بعض اوقات کمیونٹی سے باہر سفر کرتے ہوئے تعصب کا سامنا کرنا پڑتا ہے خاص طور پر شناخت زبان یا لباس کی بنیاد پر کچھ لوگوں کا رویہ غیر دوستانہ ہو جاتا ہے لیکن میں ہمیشہ سے ہی ایسے حالات میں صبر مثبت رویہ اور شائستگی سے کام لیتا ہوں میرے خیال سے ایسے تجربات انسان کو مزید با حوصلہ اور سمجھدار بناتے ہیں